मैंने आठवीं कक्षा में मैथ्स के मेट एग्ज़ाम को पास किया था जिस पर मुझे चौबीस हजार रुपये की राशि प्रदान की गई ये मेरी गौरवपूर्ण उपलब्धि है